जों गासै बिब' बिनानाव सातजन आरो आंनि आंनि गाहायाव हौवासा सानै फंबाय दङो आर ओमफ्राय आंनि सिङाव सयजन बिनानावफोर दङो जों गासैजों सातजन बिब' बिनानाव जोंनि आइया जेबो लेखा रोङामोन आफाया एसे रोंगौमोन जोंनि आइया गासिखौबो इस्कुलाव थिनहरोमोन मानो होमब्ला सोरखौबा थिनहराबा मोनसा मोनसि जालायगोन ओरै साननानै आइया गासिखौबो साफ्रोमखौबो हेगारहरोमोन स्कुलाव जोंनि बिब' बिनानाव जों सातजन फंबाय सानै जों गासिबो गासिबो मेट्रिक फास जब खायसे बिए फरायनाय दङो बिनि गेजेरावनो आरो एमए बो फरायनाय फास जानाय दङो जोंनि आफाया दुब्लियाव हालेवनानै जोंखो बुहुत खस्थ जोंखौ फोरोंहरदो आरो बे आफाया जुदि स्कुलाव थाङाब्ला जोंखो हालेव इदि दिन्थिनानै ओह स्कुलाव थांबा थां स्कुलाव स्कुलाव थां स्कुलाव थाइमाव जोंखो स्कुलाव हगार हरोमोन आरो जोंबो ओह जों थेव थेवबो जोङो गासिबोआवबो बिब' बिनानावफ्रा गासिबो माइ गायनो थाङामोन सासे बिनानाव सासेआ नआव ओंखाम ओंख्रि संनो बा स्कुल माइ गाइखालि बा साहा फुदुंनाय बिसोर थालाङो जों गासैबो दुब्लियाव जोङो माइ गायनो थांजोबोमोन मानो होनबा बे समाव जाहा गरम बन्द मोनोमोन जुलाइ जुलाइ मासआव बेबायदिनो जों गासैबो गोरोबलायनानै दिनैसिम जों गोरोबलायनानै जोङो दङ आरो जोंहा मोनसे मोनसेआव हुदा दंमोन आं बयनिबो देरसिन बेखायनो आं सोरखौबा सासे सोर सोरखौबा सासे दाइ खालामदोंबा सोरबा सासेआ दाइ खालामदोंबा गासिबो बिब' बिनानाव सयजनखौबो आं एसे सा माबा खालामोमोन खाखन खालामोमोन मानो होनबा सासेखौ सा सासेखौ जुदि रायोब्ला सासेया दुखु मोनगोन बेबायदि सानानै आं गासिखौबो आं मा खालामोमोन हाखन खालामोमोन आरो थिग बेबायदिनो जोंनि बिब' बिनानाव गासिबो जों गु सानसेबो जों बिदा फंबाय आंनि फंबाय सानै जों बिब' बिनानाव बिब' बिनानाव सातजनबो जों सानसेबो जों सानसे बेलासे जोङो नांलायफेरासै आरो जों रायलाय माबायासै जों लोगो बायदियैनो लोगो बायदियैनो थायोमोन बेबायदिनो बेखौ बे बे खौ बे जोङो लोगो अनलायनानै जों गासिबो ज' थालायोमोन आरो आं सानोमोन मा ओह जों आं बुङोमोन जे आंनि बिनानावफोरखो जों गा जों गावनो बिब' बिनानाव असे होननानै सानालाखैनो थायोब्ला गोरोबनाया फाइयो जोङो जोंनि लोगो होननानै जों साननानै साननानै जों थालायब्लानो जोंहा अनलायनाया फाइयो थिक बेबायदिनो जोङो लोगो बायदि जोङो थालायोमोन जोङो दा गासिबो बिनानाव बिब' बिनानावफ्रा हाबा जाबोबाय आरो बे बेबायदिनो जों गासि दिनैसिमबो जों गासिबो गोरोबलायनानै दङ जोंहा थांलाय फैलाय दिनैसिमबो दोङो आरो बे जोंनि ओह जोंनि जोंनि आइ आफामोना बेबायदिनो जोंखो फोरोंलांदों बेबायदिनो जोङो दिनैसिमबो जों गोरोबलायनानै दङ आरो बेखिनियानो आंनि जोंनि नख'रनि बिब' बिनानावनि सोमोन्दै बुंनो गोनांआ बेखिनियावनो